अॼुकल्ह हीअं थी वियो आहे की महिला ऐं पुरुष में कोई बि भेदभाव न आहे अॼुकल्ह ॿिनिनि समा ॿिनिनि हिकु समान आहे न महिला कम आहे न पुरुष वधीक आहे न पुरुष घटि आहे न महिला वधीक आहे चाहे वो खेल हुजे चाहे सम्मान हुजे ॿिनिन खे हिक ई दर्जो ॾिनो आहे पहिरियों इहो थींदो हुयो की महिला खेल में खेलनि में जाम घटि जाम घटि हिस्सो खणंदी हुई हाणे हीअं थी वियो आहे की महिला ऐं पुरुष जो खेल हिक ई थी वियो आहे ऐं महिला बि जाम असांजो देश जो नालो रोशन कयो आहे ऐं महिला बि हिक हिक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे थी ऐं असांजो देश जो नालो रोशन कनि थी पहिरियों हीअं हुयो की महिला खेल में न पार्टिसिपेट करे सघंदी हुई छाकाणि भेदभाव जाम हुयो महिला ऐं पुरुष में हाणे सभु हिक समान आहे ऐं महिलाऊंनि जो जाम खे जाम खेल में पार्टिसिपेट करे थी जीअं की क्रिकेट फुटबॉल हॉकी क्रिकेट फुटबॉल हॉकी हुजे जेकी बि ईअं ईअं प्रकार जा खेल आहे फुटबॉल बास्केटबॉल सभिनि में महिला बि पार्टिसिपेट करे थी ऐं हो बि जाम असांजो नालो रोशन करे थी ओलंपिक्स में बि असांजो नालो रोशन करे थी हीअं की जेकी असांजी पी वी सिंधू आहे उहे बैडमिंटन में गोल्ड मैडल खणी अचे करे असांजो देश जो नालो रोशन कयो आहे ऐं अ कंहिं बि जा जात बात जो फ़र्क न आहे खेलनि में महिला ऐं पुरुष हिक ई दर्जो ॾिनो आहे अॼु जे ज़माने में पहिरों भेदभाव हो हो हो हुए थो अॼु बिल्कुलु बि भेदभाव न आहे ऐं असांके भेदभाव करण बि नथो घुर्जे ॿिनिन स्त्री ऐं पुरुष खे हिक ई दर्जो ॾियनि घुर्जे छा की स्त्री असांजा महिला असांजा नालो जाम जाम जाम रोशन करे थी असांखे गर्व करणु घुर्जे की असांजे भारत देश में हीअं बि महिला आहिनि की जेकी असांजो नालो रोशन करे थी